ब येस्सस मैंने एक कुरता लिया था जिसका बहुत ही अच्छा रिव्यु है वो कुरते में लखनऊ की चिकनकारी की गई है वो चिकनकारी बहुत ही फ़ुलकारी दुपट्टे में है मुझे बहुत पसंद है